हमरा जीवनमे जे छै पाँच टा तारीख जे छै बहुत महत्वपूर्ण छै पहिल तऽ हमर की नाम छिए दुइ हजार सात इसवीके अप्रैल महिनाके सातम दिनके जे तारीख रहै ओहिमे हम गेलिए रहै फर्स्ट फर्स्ट बेर एक्सपीरिएन्स केलिए रहै गेलिए रहै मौसीके अङ्गना ओ जमशेदपुरमे छलाह ओतऽ जाकऽ जे छै हमरा बहुत खुशी भेल आओर दोसर तारीख जे छै दोसर तारीख दुइ हजार दस इसवीके जुलाइ महिनाके आठम तारीख रहै ओतहु हम जे गेलिए रहै ओतऽ हम गेलिए रहै घुमैलए ओ पटना स्टेशन गेलिए रहै तऽ स्टेशन गेलिए रहै ओतहु ओ हमरा तारीख जे छै बढ़िआँ जकाँ याद अइ आओर तेसर जे छै तेसर तारीख हमरा जीवनके दुइ हजार बारह इसवीके जाहिमे सब आटन दुइ हजार बारह इसवीके फरवरी महिनाके पाँचम दिनके तारीख रहिए जाहि दिन हम गेलिए रहै हमरा अहिठाम एकटा अएलै रहै हमरा एहिठाम एकटा विद्वान अएलै रहै ओहो बड़ा मतलब सुन्दर रहै ओहो तारीख जे गुजरलै हँ हमर जीवनमे बहुत बढ़िआँ एहन तारीख आओर हमरा जीवनमे जे चौथा तारीख छै ओ कि छै किछु इएह किछु महिना पहिने गुजरलै रहै पछिले साल पछिले साल जे गुजरलै रहै ओ दुइ हजार बाइस इसवीमे ओ हम गेलिए रहै घुमैलए गोवा ओहो तारीख लेकिन हमरा बड़ा याद रहलै आओर पाँचम जे छै पाँचममे हम इएह दुइ तीन दिन पहिनुका तारीख कहि रहल छी